फेर से बच्चा सब पढ़ै लए मास्टर नहि मिल रहल छै ओतना विकास नहि कोनो भए रहल छै हँ ऑनलाइन बच्चा सब पढ़ैक खातिर लए तरैस रहल छै ओ तऽ मिल नहि रहल छै मास्टर कोनो व्यवस्था नहि छै कोनो बात नहि भए रहल छै नहि कोनो मास्टर ओ बाहर से अयबतियै बच्चा सब पढ़तियै ऑनलाइन करतियै पढ़तियै तऽ जे छै से कोनो विकास नहि भए रहल छै कोनो काम नहि भए रहल छै बच्चा सब औनए रहल छै पढ़ै लए गाममे टीचर नहि मिल रहल छै पैसा बहुत लै छै ओहिना गरीब दुखिया हमरा आरके छियै तब कहाँ से ओते पैसा आनबै से तऽ बच्चा सबके पढ़ेबै तऽ ओ कोनो व्यवस्था नहि करतै बहार सऽ तऽ केना हेतै हमरा आरके बच्चा ओहने रहतै मुर्खे रहि जैतै नहि पढ़ि सकतै बाहर से कोनो व्यवस्था जब नहि करतै तब तऽ तऽ केना हेतै तऽ बच्चा सब पढ़तै हमरा आरके गरीब लोग छियै तऽ पैढ़ सकतै बच्चा सब नहि ने पढ़तै तऽ से नहि तऽ कोनो ब्यवस्था करतै कोनो सोचतै सोचि कऽ हमरा आरके दीदी सब लोग जे छै से तरैस रहल छै बच्चा सबके पढ़बै लिखबै लए कोनो ब्यवस्था नहि भए रहल छै कोनो सूमोमे काम नहि भए रहल छै सब टा भैया सब जे छै से अपन अपन करबै छै मीटिन अपन बन राखै छै सब दीदी सब नहि अथी कए रहल छै सीएम सब ओहिना करै छै दीदी सब ओहिना करै छै तऽ केना हेतै तऽ से नहि तऽ बाहर से कोनो एक्शन अयतै तबहे ने दीदी सब एतऽ देतै सी एम सब देतै बच्चा सबके कोनो विकास करतै पढ़ेतै लिखेबै हमरा आरके बच्चा सऽ तऽ सोमू मे जुड़लियै जे एहिजा कोनो विकासे नहि मिलतै तऽ हमरा आरके कोन फैदा भेलै एह खाली दस टकिया जमा करबै आ कोनो विकास छेबे नहि करलै किछो हमरा आरके मिलते नहि छै तब केना हेतै की फैदा मिललै हमरा आरके संघमे जुरिके कोनो फैदा तऽ नहि भेलै जऽ हमरा आरके ओ पाछू छियै तब कोनो बात जे विकास करतै तबहे ने हमरा आरके ओ देतै सी एम सब विकास करतै कोनो बिकासे नहि भए रहल छै बच्चा सब पैढ़ लिख नहि रहल छै सबटा माँटि गोबरमे खेल रहल छै मास्टर सब इसकुलमे ओहि ढंगके नहि छै हमरा आरके ओतेक पैसा नहि छै से कोनो कोल्भेंटमे बन करऽ भर्ती करबै की कतए भर्ती करबै तऽ सूमोमे से जऽ कोनो निकलतै एक्शन तबहे ने बच्चा सब हमरा आरके पढ़तै लिखतै होशियार बनतै आओर कोनो काम करतै कोनो नौकरी चाकरी नहि भए रहल छै तऽ सेहए सब बात छै तऽ हमरा आरके कोनो विकास दौक सर सब बाहर से कोनो सोर्स देतै तबहे ने एतए सी एम सब बाँटतै आ किछो करतै कोनो विकास करतै आ सरे सब जे सब राखि लेतै तऽ एतऽ की करतै दीदी सब की कए सकतै खाली दीदी सब दस टकिया बचत करतै बचत कए कऽ कए नहि ओकर बियाज नहि किछो मिल रहल छै आ दीदी सबके पैसा लै छै तऽ ढेरीक बियाज जोरै छै आ दीदी सबके जे पैसा छै ओहिमे दस टकिया बचत तऽ ओकर बियाज कुछ नहि ओकरा आरके कुछ नहि मिलतै हमरा आरके हमरा आरके बियाज नहि मिलना चाही आ हमरा आरके जे पैसा लै छियै तऽ ओकर बियाज जोरि रहल छै आ हमरा आरके पैसाके कोन बियाज हेतै तऽ इहए सब बात छै तऽ किछु धियान देतै हमरो आरपर धियान देतै तबहे ने हमरो आरके आगू बढ़बै हमरो आरके बाल बच्चा से आगू बढ़तै पढ़तै तबहे ने पाछू पाछू हमरा आर के जेना बौखल घुरबै आ बल बच्चा सब पाछू पाछू लागल घुरतै तब केना रहतै हमर बाल हमरा आरके बाल बच्चा सब केना जीतै एँ सब दीदी सब रहै छै ओ पाछू पाछू ओ दस टकिया बचत करै छियै बीओमे जमा करै छियै ओहिमे करै छियै कोनो हमरा आरके फैदे नहि भए रहल छै तब केना हेतै जब तक कोनो हमरा आरके फैदा मिलतै तबहे ने हमरो आरके मोन लागतै पैसा जमा करैमे कोनो अथी करैमे बच्चा सबके पढ़बै लिखबैमे बाहर से कोनो सर नहि अयतै बाहर सए जबतक कोनो मीटिग नहि करतै कोनो टीचर नहि भेजतै तऽ बच्चा सब केना पढ़तै कोनो फंक्शन अयतै तबे ने हमरो आरके लाभ अयतै तब करैमे बढ़िऑं लागतै सब चीज करबै हमरो आरु कोनो लाभे नहि मिलतै तऽ हमरा आरके की फैदा छै ओह सब बच्चा सब बौखल घुरैत रहै छै